असांजे आसे पासे एरिया में ऐं काए वॾे शहर में हेल्थ केयर सेक्टर जो ॾाढो फ़र्क़ु आहे जीअं की वॾे शहर में हॉस्पिटलियूं जाम आहिनि हर ॿीं टे किलोमीटर ते ॿ टे हॉस्पिटलियूं आहिनि ऐं हिते हिते ॿ टे हॉस्पिटलियूं आहिनि ॾह किलोमीटर में मतिलबु जाम घटि हॉस्पिटलियूं आहिनि अगरि केर बीमार थिए थो त हुनखे जाम परे थो वञिणो पिए पंहिंजे इलाज जे लाइ उहो त ठीकु आहे पर जेको वॾो शहर आहे हुते डॉक्टर बि सुठा सुठा आहिनि जेके काई बि बीमारियूं इलाजु करे था सघनि पर हिते हेॾा सुठा डॉक्टर कान्हनि की हेॾो जल्दी हेॾो आसानी सां काई बि बीमारी जो इलाजु करे सघनि त हुनजे करे बि माण्हूअ खे जाम तकलीफ़ थी थिए ऐं वॾे शहर में अञा ॾाढी सुविधाऊं आहिनि जीअं की ऑक्सीजन सिलेंडर जल्दी मिली वेंदो आहे ऐं ॿीं दवाऊं जाम जल्दी जल्दी मिली वेंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे महिनत न करिणी पवंदी आहे पर हिते कॾहिं कॾहिं इअं थींदो आहे की उहो शइ आसानी सां न मिली सघंदियूं आहिनि ऐं ॿियो हो वॾो शहर हुजण जे करे उते जाम शयूं आहिनि त हुते सस्ते में बि इलाज थी वेंदो आहे ऐं हुते काई बि शइ जल्दी नथी मिले त हिते उहा शइ महांगी थी पिए